अगर उज्जैन की बात करें तो आर्थिक रूप से अगर यहाँ याद करें तो मुख्य धंधा तो कृषि ही है लेकिन वर्तमान परिस्थियों को देखते हुए वर्तमान सरकार द्वारा जो कदम उठाया जा रहे हैं उसमें अब बड़े बड़े उद्योग भी स्थापित किए जा रहे हैं जिनमें हमारे अगर कुछ नामों की बात करूँ तो महावीर इंटरप्राइजेज वेन्कटेश इंडस्ट्री जो अभी स्थापित हुई है और इसके अलावा एक श्री जी बायोफ़ुल इंडस्टी है उसमें भी काफ़ी लोगों को रोजगार मिला हुआ है और धीरे धीरे करके हमारे अच्छे अच्छी कम्पनियाँ स्थापित हो भी रही हैं अभी आई टी सेक्टर के लिए भी सरकार कोशिश में लगी है कि अगर कुछ हो सकता हो तो आई टी सेक्टर को जमीन दी जाए जिससे आई टी से रिलेटेड कम्पनियाँ भी यहाँ पर आ सकें और कृषि से अगर रिलेटेड बात करो तो वो स्पेस कृषि के लिए यहाँ पर काफ़ी है तो मुख्य धंधा अगर बात करें तो किसानी ही है इसमें अच्छी फ़सलें उगाई जाती हैं किसानों के द्वारा बड़ी बड़ी मण्डियाँ हैं उज्जैन में इसमें और मुख्य रूप से अगर फसल बात करें तो गेहूँ की फसल हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी होती है गेहूँ सोयाबीन और चना ये हमारे यहाँ की तीन मुख्य फसले हैं जो उज्जैन जिले या मध्य प्रदेश में होती हैं लेकिन वर्तमान समय की अगर बात करें तो धीरे धीरे करके उद्योग धंधे भी स्थापित हो रहे हैं उज्जैन में भी काफ़ी कम्पनियाँ स्थापित हो गई हैं जिनमें हजारों लोगो को रोजगार भी मिल रहा है जिसमें कृषि से संबंधित यन्त्र भी बनाए जाते हैं और इसके अलावा अगर बात करें मोबाइल मेन्युफेक्चरिंग या कपड़े से रिलेटेड या इसके अलावा जो भी सामान होते हैं उनसे रिलेटेड कम्पनी स्थापित हो रही हैं धीरे धीरे थोड़ा समय लग रहा है लेकिन हो रहा है और लगता है आने वाले समय में और अच्छी अच्छी कम्पनियाँ आ भी जाएँगी क्योंकि स्पेस अच्छा है सरकार उस पर अच्छे कदम भी उठा रही है जिससे लोगों को जादा से जादा रोजगार मिले लोगो की इनकम बढ़े और होना भी चाहिए कि अगर कृषि के साथ साथ अगर उद्योग धंधे होंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा जिन लोगों के पास जमीन है वो तो खेती कर लेंगे लेकिन जिनके पास जमीन नहीं है उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करना भी जरुरी है तो उसके लिए हमारे यहाँ सरकार अच्छी तरीके से काम कर भी रही है और अद्योग धंधे स्थापित हो भी गए हैं और आने वाले समय में और अच्छी स्थिति में उज्जैन आपको दिखाई भी देगा